ہیلو کیا آپ شیرِ پنجاب سے بات کر رہے ہیں تو مجھے وہاں سے کھانے کے لیے کچھ آڈر کرنا تھا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا مینیو میں کیا کیا ہے کیا کیا فوڈ آئٹمس ملتے ہیں جیسے کہ چکن رول ملتا ہے یا نہیں یا چکن ٹکہ چکن کباب یا مکھ دال مکھنی یہ سب ملتا ہے تو آپ مجھے اگر آپ کے یہاں پہ چکن کباب بھی ہے تو آپ ایک کام کریں یا آپ کے پاس چکن رول ہو تو آپ ایک کام کریں ایکچولی میں ہاسٹل میں رہتی ہوں تو آپ مجھے اندرا گاندھی ہال میں وہ چکن ٹکہ بھجوا دیں اور آپ کوانٹٹی اس کی آپ فور رکھیے گا فور رکھیے گا اور اگر ہو سکے تو آپ مجھے دس منٹ میں ٹوینٹی منٹس کے اندر اندر جو ہے وہ میرا آڈر بھجوا دیں